नहि बोलब ले ने हौ पापा जी

हँ यै सुनु ने आएँ की हँ दिअ हँ तऽ हम आबैत छी

ठीक हए हँ आबय अबैत छी यौ

चारि लात मरतन लात के के छै अच्छा हम छी सबटा शान्तसँ होयतैक हँ तऽ आबैत छी हँ अबैत छी पाँच मिनटमे अहाँकेँ पाँच आदमी छै हँ किएक आबैत छी पाँच आदमी से सब आसन आब की हेतैक अबैत छथिन तऽ हँ पसन्द होयतैक तभिए ने किएक आएब के के छथिन के अनैत छी यै स्थान रहतैक तभिए ने